हेलो हम को कुछ सब्ज़ियाँ खरीदना था हाँ खरीदना है तो कैसे बेचती हैं गोभी एक गोभी लेना है गोभी लेना है तो हमें तो एक कुंटल चाहिए था तो कैसे हाँ हाँ तो एक कुंटल लेना है हमको अच्छा सा रेट लगा कर दे दीजिए अब हम हाँ तो वही सही रेट लगा कर दे दीजिए तब एक कुंटल और क्या क्या है आपके पास टमाटर नहीं है टमाटर कैसे हैं उसको भी पचास के जी कर दीजिए और सही सही रेट लगाईएगा और और क्या है मिर्च है वह कैसे है पचास रुपये किलो उसको भी सही कर के दे दीजिए बीस के जी अच्छा और धनिया कैसा है कैसे है अच्छा उसको ज़्यादा मत दीजिए थोड़ा यही दस के जी पाँच के जी बस सही सही देंगी ना ले जाने की सुविधा भी होगी ना वहाँ से चलिए तब ठीक है दे दीजिए